بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہر چیز میں پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کو بنانے میں یا ہر چیز سے شروعات کرنے میں جیسے سب سے پہلے صبح اٹھنا اور سب سے پہلے پانی لینا اور اپنے منہ دھلنا ہاتھ دھلنا پھر کلا کرنا بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جس سے جس میں سب سے پہلے پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے جب ہم لوگوں کو پیاس لگتا ہے تو پانی ہی پیتے ہیں اور پانی سے ہی ہر چیز کرتے ہیں جیسے کہ کھانا بنانا چاول ابالنا اس میں بھی پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے اور دال وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ایسے چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے مجھے جب میں ایک جگہ گیا ممبئی میں تو میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر پانی خرید کر پی رہے ہیں تو بڑی تعجب ہوئی کہ پانی یہاں پہ لوگ خرید کر پیتے ہیں بڑی افسوس ہوا کہ ہمارے گاؤں علاقے میں پانی موجودہ ہے نل میں اور کل میں ہر چیز میں پانی موجودہ ہے اور جب میں نے وہاں دیکھا وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ پانی لوگ خرید کر پیتے ہیں تو میرے لیے تو نئی بات تھی میں نے بھی خرید کر پی لی اور جب میں اپنے رشتہ دار سے پوچھا کہ کیا یہاں کے لوگ پانی خرید کر ہی پیتے ہیں کیا پانی کا یہاں کوئی سادھن نہیں ہے کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یہاں پہ پانی خرید کر ہی پیا جاتا ہے چوں کہ یہاں پہ پانی کی بہت دقت ہوتی ہے تو بڑی افسوس ہوا یہ سن کر کہ ممبئی شہر میں پانی کی دقت ہو رہی ہے اس سے بہتر تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کے گاؤں علاقے میں پانی گھر میں موجود ہے بس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بسلری کا بوٹل اور اور بھی بہت سارے پانی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں لوگ وہی سب پینا پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ کے نل میں پانی میں کبھی کنکر آ جاتا ہے کبھی بہت ساری چیزیں گندی چیز آ جاتے ہیں اس کو ہم لوگ صاف کر کے پیتے ہیں تو پانی پینا یا اس کو اس سے اپنا فائدہ اٹھانا تو ہر چیز پانی سے ہی ہوتا ہے تو پانی کو پینا ہی ہم لوگوں کو بہت بڑی بات ہے جب پیاس لگتا ہے تو پانی پیتے ہیں پانی سے ہی کپڑے صاف کرتے ہیں اور پانی سے ہی اپنے منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں پانی سے ہی شربت بناتے ہیں جیسے رمضان وغیرہ آتا ہے تو پانی سے ہی شربت بناتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں پانی سے ہی ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں پانی سے ہی ہر چیز کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پانی جیسے چیز کو ہم لوگوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ رکھا تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پانی سے نوازا تو یہ ہے پانی کی اہمیت جس کو ہم لوگ بہت غنیمت سمجھیں اور ہم لوگ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ پانی ہم لوگوں کے گھر میں موجود ہے بعض لوگ بہت دقت اور مشقت کا سامنا کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے شاید ہم لوگوں کو تو پانی کا بہت فائدہ ہو رہا ہے پانی سے ہی ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت فائدہ کرتے ہی جا رہے ہیں